हैलो एह् शाह जी नमस्ते म्हाराज एह् ठीक ठाक म्हाराज हट्टिया ओह् जां गेदे कुदै मेरा मतलब कि बन्धे बनाने हे जागतै दे केह् भाऽ चला दा ऐ सट्ठ ठुंजा ओह् मेरा मतलब मैह्ंगे निं हैन कोई घट्ट बद्ध दिक्खो यरो अस गरीब बंदे आं कोई इयै माड़ा माड़ा बनाना जेह्ड़ा अज्जकल रवाज़ चला दा आं बाऽ केह् तोला कियां ला दा केह् चला दा कोई पंञें धोड़ी पंज तौले होना कोई पंञें लक्खें धोड़ी शैल बनी जाह्गे मतलब जागत लोड़दे खुश अज्जकल आं इंदे पसंद दे गै करने असें साढ़ा ते होई दा जियां होना अच्छा एह् चांदी अं एह्दा केह् भाऽ एह् ठीक ऐ जी ठीक